بھاشا تو بہت طریقے کے ہوتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ایک اردو لینگویج بھی ہوتی ہے اردو زبان بہت میٹھی زبان ہے اور سننے میں اچھا لگتا ہے جب کوئی کچھ بولتا ہے تو اور ایسے بہت جیسے اردو زبان میں اگر کوئی بات کر رہا ہے تو ایٹریکٹیو لگتا ہے مجھے جیسے کہ کوئی انگلش میں بات کرتا ہے تو ایٹریکٹیو لگتا ہے ایسے ہی کوئی اردو میں بات کرتا ہے تو ایٹریکٹیو لگتا ہے مجھے اردو زبان بہت پسند ہے اور یہاں اور اردو زبان سے بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملتا ہے اور ہمیں اردو زبان یوز کرنا چاہیے اور سینٹر بھی کھولنا چاہیے جیسے کہ انگلش اسپوکنگ وغیرہ کے سینٹر کھلے ہوئے ہیں میرے سارے سے اردو زبان کے بھی سینٹر کھلنے چاہیے اور ہمیں سیکھنا چاہیے اردو زبان اور ہمیں اسے یوز کرنا چاہیے بہت ساری جگہوں پر ہمیں ایک دوسرے سے بات کریں تاکہ اردو زبان انکریز ہو اور لوگ جانیں اس کے بارے میں کیوں کہ یہ بہت کم جگہ اردو بولی جاتی ہے ورنہ سب مدر ٹنگ بولتے ہیں مکھیہ لینگویج بولتے ہیں ہندی انگلش ایسے تو اردو زبان ہمیں بولنا چاہیے